जी सर जी जी सर कोई नी मिली जाह्ग बोलो किन्ने धोड़ी चाहिदे न केह् बजट ऐ तुं'दा सर जारां बारां सौ दा नेईं कोई पंदरां सौ तगर कोई कठ्ठा जेहा ए सी रूम थ्होई जाह्ग फुली ए सी चलो दिक्खने आं सर कोल्ले धोड़ी तुसें पुज्जना कोई नी सर तुस जेल्लै कटरा आइयै बस स्टैंड पुजगे तुस फोन करी लैएओ ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके